इक बारी में इक गीत बिच्च पार्टिसिपेट कीते दा हा ते उत्थे मिगी फस्ट प्राइज मिलेआ ते उनें न कैश प्राइज रक्खे दा हा मिगी पचुंजा सौ रपेआ थ्होएआ ते मेरा बड़ा इ'यां मन होएआ कि जार हून केह् करां केह् करां मिगी पैसे थ्होए दे में घरें आह्ले लेई चीजां लेई लैतियां में पैसे ना सारे घरै ओह्दै उप्पर लाई टकाए मेरा बड़ा दिल खुश होएया महां केह् करने न में पैसे में जित्ती दी ही ते मिगी पैसे थ्होए दे हे मिगी बड़ी खुशी होई ही मेरी सारें कोला बड्डी अचीवमेंट ओ ही में जित्ती ते मिगी पैसे थ्होए में ओह् घरैआह्लें उप्पर लाए ते घरैआह्ले बी इन्ने खुश होए मिगी बड़ा शैल लग्गेआ उं'दी चैह्रै उप्पर खुशी दिक्खियै मिगी बड़ा शैल लग्गेआ सारें कोला बड़ी अचीवमेंट मेरी ओह् ही